हम सुपौल बजारसँ जे चूड़ी आनलहुँ ओ बड्ड नीक यऽ ओकर कलरो बड्ड नीक यऽ अभी सावन महीना शुरु भेल हँ एहि खातिर हम हरा रङ्गके चूड़ी आनलहुँ हँ ओ चूड़ीके कलर आओर डिजाइनो बहुत नीक लागयए आओर चूड़ी जे बनल हँ ओहो बहुत पूरा मोट मोट यऽ कोनो कोनो चूड़ी जे होइ छै नऽ बाजारमे बहुत पतला दय दैत छै जेकि तुरन्त टुटि जाइ छै लेकिन ई चूड़ी बड्ड नीक छै आओर चूड़ीके कलर चूड़ीके जे रङ्गसभ होइत छै न बहुत नीक होइत छै जेना लाल पीला हरा ईसभ कोनो भी पाबनिसभमऽ महिलासभ जे चूड़ी पहिरलक तऽ ओ लाहके चूड़ी पहिरलक जे चूड़ी देखयमे बड्ड नीक लागैत छै आओर काँचोके चूड़ी चूड़ीसभ जे पहिरय छै न महिलासभ या शादीशुदा महिलाके चूड़ी पहिरनाइ चाही आओर जे ओ चूड़ी जे पहिनय छै न ओकर हाथ देखीमे बहुत नीक लागैत छै